ہاں کچھ روایتی پکوان کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو ہمارے علاقے میں بنائی جاتی ہیں جیسے شادی عید بقرا عید محرم محرم جیسے شادی بقراعید عید محرم پارٹی بڈڈے وغیرہ ہوتی ہے شادی میں ہونے والی پکوان ہمارے علاقوں میں شادی میں ہونے والے پکوان یہ ہوتے ہیں کہ جیسے بریانی پلاؤ گوشت چکن قورمہ یہ سب بنائی جاتی ہیں عید کا عید عید کے بارے میں عید میں میرے یہاں پکوان جو بنائے جاتے ہیں وہ ہے چھولا پوری دہی بڑا گوشت مٹن پلاؤ بریانی پلاؤ بریانی یہ سب بنائی جاتی ہے اور سیوئی سیوئی تو سارے سارے مسلمان کو پسند ہے عید کی ایسی تہوار جو خوشی کی تہوار ہوتی ہے وہ سارے مسلمان کو جب تک سیوئی نا کھائیں تب تک اس کو میٹھا میٹھا میٹھائی کا میٹھا ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہے اس لیے سیوئی ہم لوگ کے یہاں ہم ہمارے علاقوں میں سیوئی بنائی جاتی ہے اور محرم محرم میں کچھڑا محرم میں کھچڑا بنایا جاتا ہے روایت کے تحت محرم میں زیادہ تو کچھ نہیں مسلمان کچھ نہیں کر پاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو روایت مانتے ہیں وہ محرم میں کھچڑا بناتے ہیں اور بقراعید بقرا عید میں ہمارے یہاں مٹن قورمہ گوشت اور چکن بریانی بریانی اور کوفتہ سیخ کباب یہ سب بنائے جاتے ہیں شاد شادی میں محرم میں بقراعید میں عید میں ہر ہر فنکشن میں ہمارے یہاں لذیذ کھانا بنایا جاتا ہے ہمارے علاقوں میں ہمارے علاقوں میں لذیذ کھانا ہر تہوار پہ بنایا جاتا ہے جو ہر مسلمان کو بہت پسند آتا ہے اور ہر ہر جیسے جیسے بریانی ہو بریانی جیسے زیادہ بوڑھے لوگ کو نہیں پسند ہوتا ہے جیسے جوان لوگ کو زیادہ پسند ہوتا ہے اور اس یہی ہے یہی وجہ سے ہمارے علاقوں میں ایسے پکوان بنائے جاتے ہیں جو کہ سب روایتی کھانا یا پکوان ہمارے علاقوں میں بنتا ہے